ہمارے بچے کو اردو زبان سکھائی جاتی ہے اور ہم سکھاتے ہیں اور یہ اردو زبان جو ہے ہمارے ہندوستان میں بہت عرصے سے بہت عرصے سے جیسے کہ انگریزی بھی مطلب پہلے انگریزی سے پہلے اردو ہی ہے انگریزی تو انگریزوں کا ہے تو اردو جو ہے یہ ہمارے مطلب زبانی اردو اور یہ اردو میں ایسی ایسی الفاظ ہے جو سننے میں اچھا لگتا ہے بولنے میں بھی اچھا لگتا ہے اردو زبان سکھانی چاہیے ہر کسی کو اور ہم سکھاتے ہیں بچوں کو تو ارزو زبان ایک خوبصورت زبان ہے جیسے ہمارے ہندوستان میں اردو زبان ایک شروع سے ہی ہے ہر کوئی اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں جیسے کہ ہندی بھی بولتے ہیں تو کوئی بھی ایسا ایک لائن ہندی کا آپ دکھا ہندی کا کوئی بھی ایک لائن ہے جس میں اردو نہ لگے ایسا نہیں ہوتا ہے اردو زبان بہت خوبصورت زبان ہے اور ہندی میں بھی اردو لگتی ہے جیسے ہندی کے پورا ایک ورڈ میں اردو آتی ہے تو اردو بہت اچھی ہے اور اردو زبان سکھانی چاہہیے بہت اچھی اردو زبان خوبصورت زبان ہے ہر کسی کو چاہیے کہ اردو سیکھے جیسے ہمارے گھر میں ہمارے بچے بھی اردو پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں اردو میں تمیز سے بات کر